आमच्या वाठारांत हवामानाचो पिकांचेर परिणाम म्हणजे आमच्या वाठारांंत काजुच्यो खूब पीक आसात आमच्या वाठारांत काजू खूब आसा आनी काजुचो जो सिजन आसा तो फक्त मे म्हयन्यान आस असता मे म्हयन्यान म्हळ्ळ्या फक्त गर्मे दिसांनी तेंचें पीक येता आनी जर गर्मे दिसांनी जर पावस पडलो जाल्या काजुचें काजुचें झाडाचें जें फूल आसता तें झडटा आनी त्या कारणान आमकां पीक मात्शें कमी मेळटा खूब कमी मेळटा मे म्हयन्यान गर्मे दिसांनी जर पावस पडलो जाल्यार काजुचें पीक सगळें वता आनीक त्या कारणान आमकां खूब परिणाम जाता

आनीक गर्मे दिसांनी म्हणजे जर आमचें शेत आसा आमचें भाटां जें आसा तांकां पावस खूब क पावस नासल्या कारणान तांकां उदक खूब कमी मेळटा मागीर आमी तांकां बांयतलें उदक काडून शिंपतात झाडांक आनी आमकां माय अशें करून पीक मेळटा आनीक पावसा दिसांनी जर खरोच पावस पडलो ना जाल्यार आमकां आमचें शेत जें आसा तें आमी रोयतात ताका मातशी तें मातशें वाडपाक त्रास जाता आनी ताजे कारणा आमकां पीक मागीर लेट मेळटा खूब लेट मेळटा